جب ہمارے علاقے میں کوئی زمین خریدتا ہے یا بیچتا ہے تو میں اس کو سمجھاتا ہوں زمین کے اوپر دھیان رکھیں زمین قبضائی ہوئی تو نہیں ہیں زمین کی رجسٹری ڈھنگ سے ہوئی ہوی ہیں یا نہیں کسی نے قبضہ تو نہیں کر رکھا اور کہیں کسی دہ دہشت گرد تو نہیں ہیں لوگ صحیح ہیں آپ ان کا ادھار کارڈ دیکھیے ان کی ہر چیز دیکھیے پکی رجسٹری دکھیے جب آپ جا کے کہیں مکان لیجیے ایک دو وکیلوں سے بات کیجیے ساری چیزیں دے دیکھیے پھر آپ مکان لے لے یہ جب اچھا لگے گا آپ کو